جی ہاں میں مراقبہ اور پرانیام بھی کرتا ہوں میں نے ان مشقوں کو اپنے یوگا کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے پایا ہے مراقبہ مجھے اپنے خیالات اور جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرتا ہے جبکہ پرانیام مجھے اپنی توانائی کو بہتر طور پر منظم کرنے میں مدد کرتا ہے مراقبہ ایک ایسی مشق ہے جس میں آپ اپنے ذہن کو اپنے خیالات جذبات اور احساسات سے فاصلہ رکھنے پر مرکوز کرتے ہیں یہ آپ کو اپنے خیالات اور جذبات کو زیادہ غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے دیکھنے میں مدد کر سکتا ہے جس سے آپ ان کا بہتر طور پر انتظام کر سکتے ہیں پرانیام سانس لینے کی ایک مشق ہے جس میں آپ اپنی سانس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف تنفس کی تکنیکوں اور کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی توانائی کو بہتر طور پر منظم کرنے میں مدد کر سکتا ہے جس سے آپ کو زیادہ متوازن اور پر سکون محسوس ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ مراقبہ اور پرانیام ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے ذہن جسم اور روح کو بہتر بنانے کے لیے تلاش کر رہے ہیں تو میں ان مشقوں کو آزمانے کی سفارش کرتا ہوں